पशु पालन में उपयोगु करण जे लाइ सामान्य पशु खे जीअं गांइ आहे त गांइ खे असां गालियां ॾींदा आहियूं बाजरी खाराईंदा आहियूं या केॾी महिल फ़ुलको या रोटी कुझु बि पाण घर में बचूं मतिलब पारुथो खाधो न खाराइजे जानवरनि खे ईंअ न उन्हनि खे बि कुझु नुकसानु थिए मकई सोयाबीन जहिड़ा भोजन ऐं जीअं घोड़ो हुजे त उनखे चणा खाराईंदा आहियूं चिडियां हूंदी आहे त झिरकियूं झिरकीअ खे पाण दाणा ॾींदा आहियूं चांवर हुजनि अहिड़ा सन्ना सन्ना जे को अनाज हुजे ॿाजरी ज्वर उहे खाराईंदा आहियूं कबूतर हुजे त उन्हनि खे बि मथे अनाज ॾींदा आहियूं ऐं मथे ईंअ नंढनि नंढनि जानवरनि लाइ पाण पाणी बि अवशय रखूं गर्मीअ जी सीजन ईंदी आहे त उन्हनि वेचारनि खे प्यास लगंदी आहे कॾहिं कॾहिं त कबूतर झिरकियूं वेचारा मथे ई मरी वेंदा आहिनि इन करे जे को हुननि खे वाजिफ़ हुजे पशुअन खे उन्हनि खे दाणो पाणी सभु ॾियण जरूरी आहे जीअं उन्हनि जे स्वास्थ्यु खे नुकसानु न थिए अहिड़ो पारुथो खाधो बि न ॾियूं उन्हनि खे हू बीमार थी पवन ऐं पशुपालन में गांयुनि खे अहिड़ो अनाज ॾियूं भई उन्हनि जो ॻाह बि असांखे कम अचे उन्हनि जो ॿार उन्हनि जो खीर असांखे कम थो अचे ईंअ न भई गांइ जॾहिं खीर न ॾिए न उन्हनि खे वरी पाण कढी छॾियूं ॿाहिरि तॾहिं बि उन्हनि खे खाधो ॾियणु खपे टाइम सां उन्हनि खे ॻाहि खाराइजे सोयाबीन खाराइजे मकई ॿाजरी या ज्वर ॻाहि खाराइजे जेको जेको सीज़न जे हिसाब सां जॾहिं मौसम हुजे साओ ॻाहि हुजे त साओ ॻाहि जे साओ ॻाहि कोन्हे कुझु कारण वश त उन्हनि खे सुको ॻाहि ब खाराइजे पर अहिड़ो पारुथो ख खाधो न खाराइजे जे उन्हनि जो स्वस्थ्यु बिगड़ी पए सुठो खाधो ॾियणु खपे